जी हाँ हाईक पसंद करने के लिए हमारा पसंदीदा भू भाग है पहाड़ हमको बर्फीले पहाड़ों में चढ़ना बहुत अत्यधिक पसंद है पहाड़ों पे सूर्यास्त के बारे में बहुत अच्छा मौसम होता है सूर्यास्त के समय पहाड़ों पर लालिमा छा जाती है और वहाँ का बहुत अच्छा मौसम होता है